म्हाजो आवडीचो लेखक दामोदर मावजो दामोदर मावजो आमचे क्रिस्तांवाक बोली वापरून बरयता आमचो समाज लोकां मुखार हाडटा कार्मेलीन हो नॉवल कथककर जागरण रुमडफूल सपनमोगी भुरगीं म्हगेलीं तीं आदी हो लेखक क्रिस्तांवाच्या बदला जायतें बरेंपण बरयता क्रिस्तांवाक लोकाक जायतें बरें कशें इफॅक्ट जाला जेन्ना पोर्चुगीज टायमार आनी आतां क्रिस्तांवाचें लायफस्टायल कशी बदल्ली ताचे खातीर हो ताणें पयलीं क्रिस्तांवां कशीं आसलीं आनी आतां क्रिस्तांवां कशीं जियेता हाचे वयल्यान ताणें बरयलां दामोदर मावजो हो बरो लेखक आनी म्हाजो चड आवडीचो लेखक जावन आसा ताचो म्हाका कार्मेलीन हो नॉवल खूब आवडला की त्या कम्युनीतल्या नॉवलांतल्यान जायतें आमकां कळूंक येयलां कित पयलीं क्रिस्तांवाचे कशें जियेताले आनी आतां कशें जियेता हाजी आमकां जायतें दिसूक येता दामोदर मावजोन जायते भशेचे नॉवल तांणें बरोयले आसात म्हजो चड आवडीचो नॉवल ताचो आसा कार्मेलीन किद्याक ताणें जें क्रिस्तांव लोकाच्या कशी बदल जावली आनी तेंकांच लागून हो ताणें नॉवल पयलीं क्रिस्तांव कसो आशिल्लो आतां कसो आसा हाजे बदले ताणें जायतें बरेंपण बरयलां आनी कशें जियेवपाक आनी कशें बदलूंक जाय हो बीन ताणें आमकां जायतें सांगलां कार्मेलीन हो नॉवल क्रिस्तांव आमची क्रिस्तांव बोली वापरून बरयता आमचो समाज लोक मुखार हाडटा हितुंतल्यान जायतें आमकां कळूंक येता की यें आमकां कितलें बरें आनी कितलें शिकोंक मेळटा हो म्हाजो दामोदर मावजो म्हाजो खूब आवडीचो लेखक जावन आसा आनी ताचो बूक कार्मेलीन म्हाका खूब आवडटा हो म्